हेल्ल' औ आङो है एसे एनै खेथि मावदोंमोनलै आङो माबा मा होनो माइफोर गायलाबायदोंमोन जोंनिथिंथ' बिदिनोसैलै माइ गायनाया हायाबो गोरान ना माइफोरा सुबिदा जाया हामा हाबासो एसे मोजां जायोब्रा औ औ बेनो बेनो नंगौबो औ औ बिदिनो औ आंनाबो देग्लाय गैयालै आं खेथिखौनो माइफोर गायबाबो सुबिदा जायिखायनो बिदिनो माबा थास' थुस'सो गायला बायदों आङो एसे जासाबनायसै आरो औ औ

औ औ औ नंगौदा औ मिथिबाय

औ औ माइफोराबो सुबिदा जालाबा औ औ ओंखायनो दा बिदिनो गोदान गोदान औ नंगौ आबादारिफ्राबो अखाफ्राबो खम जाबायबा आरो माइ दैफ्राबो मोजां जालिया बिदिनो माबा मोनसेथ' खालामनानैबाबोथ' जानांगोन ओं बिदिनो औ होमबालाय दे मोजांब्लालाय आङो गायनाया बारा गायाखैलै ओरैनो बिस थ्रिस बिगाल'सो गायदोंमोन होमबाबो हायानो मोजां नङाब्लालाय ओरैनो माबा फैयो होमब्ला माबाल'सो फैनाय जाबाय आद मन गाहाम दस मन गाहामल' फैनाय जानायसै हाफ्राबो बेनोबा

दे दे